जी सर नमस्ते सर आप मेसी कर्ली हेयर कट से बात कर रहे हैं सर सर जैसे हमारी जैसे शादी वादी होने वाली है हमारी घर में शादी पड़ी है हमारी खुद की तो सर हमको अपना बाल करवा कटवाना था और ब्लीचिंग वगैरह वगैरह सब करवाना था और हमारे घर में जैसे और लोग हैं हमें सब का करवाना है सर तो जैसे क्या मतलब क्या फिर कितने कम रेट में काट सकते है जैसे मतलब कौन कौनसा कटिंग है आपके यहाँ वो बताएँगे ना

हमको कटाना है वन साइड कटाना है सर जी हाँ जी सर ब्लीचिंग ऐसा कर दीजिए जैसे कोई हमको जैसे तीस साल के हैं जैसे पच्चीस साल के लगे जैसे कोई पहचान ना पाए जैसे बीस वीस साल के लगे एकदम कितना होगा सर लगभग नहीं सर तब तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं सर हमारे बगल में एक लोग हैं सर वो तो मतलब इतना कम है मैं वहाँ से ना कटवा लूँ आपको लोग बताते हैं कि आप अच्छा कटवाते अच्छा काटते तो इसलिए हम सोचे आप से ही बात कर लें जी जी फिर भी सर फिर भी सर कुछ तो सर आप मतलब अब ये जान लीजिए इतने सारे कस्टमर हैं आपके तो इतने लोग हैं तो सर कुछ भी कंसेशन वगैरह कुछ भी तो करेंगे आप जैसे दस बीस लोग है सर सब का करना है अगर आप बीस का छः एक लोग का छः सौ रुपए लोगे सोचो बीस लोग का बहुत हो जाएगा सर कुछ कंसेशन करेंगे तब तो होगा ये आप का सर दुकान कहाँ पे है अच्छा अच्छा जी जी सर तो हम ये कहाँ रहे थे कि सर जैसे हम आएँगे तो फिर कटवाएँगे और बाकी लोगों का सर जैसे आपको घर पे ही आना पड़ेगा तब फिर हम्म हम्म जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो जैसे वो मतलब एक लोग का आप एक लोग कंफर्म बता दीजिए कि कितना पैसा लगेगा जैसे हम सोच रहे हैं कि तीन सौ में काट दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको नहीं पड़ेगा उतने में चलिए अच्छा ठीक है सर तब फिर हम आएँगे ठीक है नमस्ते नमस्ते